एतना जादा बच्चा बताए नहि सकै छी हँ हूँ

आ बच्चो लोग एतना जादा बदमाशी करए लगलै हँ जे मतलब ओ बात जल्दी नहि मानै छै नहि कहीं किछु भी मतलब जे टीचरके होइ छै कि

हँ ई तऽ बात छै बात अपने बात नहि सुनै छै या हमर या प्रिंसिपलके

हँ ई हँ ई